آج میں آپ کو کریانہ اسٹور کے بارے میں اور آن لائن کے فائدے و نقصان بتانے بتانے جا رہی ہوں ہمیں ایک کریانہ اسٹور سے یہ فائدہ ہے کہ وہ ہمارے گلی گلی کے کونے پر لگائے رکھتے ہیں ہم جب من چاہے جب لے سکتے ہیں ہم ان سے مول بھاؤ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم آن لائن میں ایسا نہیں کر سکتے آن لائن میں ہمیں مول بھاؤ سے نہیں ایک دم فکس پرائز سے ملتی ہے چاہے وہ کتنی بھی مہنگی ہو یا کتنی بھی سستی ہو ان اس میں ہم مول بھاؤ نہیں کر سکتے اور ہم آن لائن میں آن لائن میں ہمیں ٹائم بھی لگتا ہے سبزیاں آنے میں پتہ نہیں کتنا ٹرافک ملے کیا ملے ہمیں نہیں پتہ اور جو کریانہ کریانہ اسٹور ہے اس پر اس پر ہم اس اب مول بھاؤ بھی کر سکتے ہیں من جب من چاہے جب لے کے آ سکتے ہیں اس لیے مجھے مول بھاؤ والی سبزیاں زیادہ پسند ہیں جیسے کہ کریانہ اسٹور وہاں پر ہم کبھی بھی مول بھاؤ کر سکتے ہیں زیادہ ہم اپنی مرضی کی سبزیاں لے سکتے ہیں چھانٹ کر سبزیاں لے سکتے ہیں لیکن ہم آن لائن میں نہیں لے سکتے